शारिरीक व्यायाम हो मनशांची शारिरीक कुडीची विकास करता क्षमता वाडयता व्यायाम करपाक साधनांची गरज आसता पूण योगा केल्ल्यान आरोग्य बरें उरता मन शांती वाडटा कुडिचो विकास जाता योगा करून मन शांत दवरपाक मदत करता